हमर नगर पञ्चायतमे काम बहुत बढ़िआँ से भेल अछि आओर मुखिआजी आओरके काम अछि कि सबचीज विचार कऽ कऽ सहमतिसँ काम होइ कि बुझलिए आओर जे छै सभके काम जे छै बढ़िआँ से होइ छै कि बुझलिए आओर बढ़िआँ आदमीसँ काम जल्दी भऽ गेल अछि आओर खराब गरीब आदमी सभके काम लेटसँ होइ छै इएहसबके देखैत अपन पञ्चायत मुखिआ आओर ईसब काम जल्दी करै छथि आओर मुखिआजी काम छै कि साफ सुथरा नाला ताला बनेनाइ ईसब हेनटेन साफ सुथरामे रहल नाला आओर बनेनाइ मकान इन्दिरा आवास ईसब दिएनाइ कि बुझलिए आओर सब कोइ मरि गेलै तऽ ओकर ई आओर मिलबाके चाही सरकारी कामसब ई मुखिआजी आओरके अछि काम अछि अपना दिस आओर बहुत बढ़िआँसँ भऽ रहल छै इएहसबके देखैत आओर मुखिआजीके काम अछि आओर ग्राम पञ्चायत नगरपालिकामे काम ईसब बहुत बढ़िआँसँ होइ छै ठीक छै आओर ईसब आओर जे छै बहुत बढ़िआँ से काम होइ छै नाला बनेनाइ ई चीज ढलाइ आओर कतऽ कि टुटल छै साफ सुथरा करेनाइ कि बुझलिए मुखिआ आओरके कि कतऽ हमरा वार्डमे काम होइ छै से सबके देखैत नगर पञ्चायत काम करैत अछि

बहुत बढ़िआँसँ होइ छै आओर कि कहौँ आओर जे छै मुखिआजी आओरके बहुत बढ़िआँसँ देखैत सबके जनता आओरके काम करैत अछि इएहसबके देखैत काम बहुत बढ़िआँसँ भेल अछि कि बुझलिए आओर किछु वार्ड मेम्बरके काम अछि सबके देखभाल पञ्चायत नगर पञ्चायतमे किसब होइ छै कतऽ गली नाला साफ सुथरा हेबाके चाही मच्छरके उपजान कम हेबाके चाही इएहसब दवाइ आओर छिटैत सबकिछु होइत नगर पञ्चायतमे ई सबके लेल बहुत बढ़िआँसँ काम भऽ रहल अछि आओर जे छै वार्ड मेम्बर आओर बढ़िआँसँ काम करैत अछि नगर पञ्चायतमे के कतऽ मरलै जिलै ओकर नगर ई बनेनाइ जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र जाति प्रमाणपत्र ईसब ऑनलाइन करैत अछि वार्ड मेम्बर आओर सब बढ़िआँसँ काम अछि ईसब करैत अपन काम करैत अछि इएहसब